जेल्लै में फर्स्ट टाईम कुक मतलब की करने दी खाना बनाने दी में एक्सपीरियंस कीते दा बड़ी जादा मुश्कल होआ दी रुट्टी बनांदे ते पता निं लग्गना कि मतलब कियां सब्ज़ी बनानी किन्ना नमक पाना किन्नी मर्च पानी किन्नी हल्दर पानी ते कुछ समझ निं लगदी ते मतलब बड़ी जादा डिफि्कल्टी आई ते बल्लें बल्लें मतलब कि बड़ा गै मतलब कि जेल्लै बनी जंदी ते मतलब बड़ा मतलब बल्लें बल्लें मतलब कि आई जाच ते पैह्लें मतलब कि फर्स्ट टाईम में जेल्लै रुट्टी बनाई ते उसलै मिगी बड़ी जादा मतलब तंगी आई ते मतलब कि खाना निं बनना ते मतलब कि पता निं लग्गना किन्ना किन्ना मतलब कि सब्ज़ी च पानी पाना किन्ना नमक पाना किन्नी मर्ची पानी ते सबकुछ पता निं लगदा कि ते भी फॉलो करनी यूट्यूब रैसिपी ते यूट्यूब दी रैसिपी करनी कि कियां करना कियां नेईं ते बल्लें बल्लें भी जाच आई गेई ते इक्क दिन मम्मा जेल्लै बनांदे ते मम्मा नै जेल्लै पाना ते जिन्ना हारी सब्ज़ी होंदी ते उनें ओह्दे मताबक नमक पाना ते फिर मतलब मम्मा कोला कुछ बी मतलब तुस किन्ना बनांदे रेह् तुसें किन्ना कीता ते मम्मी नै बल्लें बल्लें दस्सेआकी इन्ना नमक इन्ना इन्ना ते बल्लें बल्लें जाच आई ते बंदा जेल्लै अर्स्ट टाईम रुट्टी बनांदा ते बंदे ई जाच आई जंदी ते बल्लें बल्लें ओह् बंदा सिक्खी जंदा जेल्लै में फर्स्ट टाईम खाना बनाना ते बड़ी जादा मुशकल आई जंदी ऐ मतलब फर्स्ट टाईम खाना आस्तै डिफिकल्ट होंदा ऐ ते जेल्लै बंदे ई आई जा ते उसलै बंदे ताहीं बड़ा ईज़ी होई जंदा ऐ ते जेल्लै मम्मा नै मतलब की खाना बनाना ते उनें ई मतलब की सबकुछ सोआद अनुसार गै बनाना ते जेल्लै असें बनाना ते साढ़े कोला जादै पेई जाना घट्ट पेई जाना ते स्हानू पता निं लग्गना कि किन्ना बनाना किन्ना नेईं बनाना ते फिर बल्लें बल्लें स्हानू बी जाच आई ते असें दिक्खेआ ते कन्नै असें यूट्यूब पर दिक्खने कि कियां बनाए कियां नेईं ते एह् सबकुछ मतलब की ईजी होई गेआ ते बनाने आस्तै फर्स्ट टाईम बड़ा जादै डिफिकल्ट होंदा कि किन्ना करना किन्ना कुक किन्ना करना रुट्टी कियां बनानी कियां नेईं बनानी सारें बास्तै डिफिकल्टीज़ आंदियां ते फिर जेल्लै पता लग्गी जा की एह् इंया करना ते ऱफिर बंदा मतलब कि बनाई लैंदा ते मम्मा बी मेरे कन्नै हेल्प करी ओड़दे फर्स्ट टाईम में जेल्लै आटा गुन्नेआ हा ते मम्मी आक्खदी की मिगी आटा गुन्नी देआं मम्मा नै दस्सेआ कि इंया करो इन्ना पानी पाओ ते फिर इसी गुन्नो फिर इसी फोल्ड करो इंया करो पानी पाओ बार बार ते मम्मा नै फर्स्ट टाईम ते में सब्ज़ी बनान लवग्गी ते मिगी पता निं मम्मा नै कट्टी मम्मा नै दस्सेआ कियां कट्ट करनी फिर मम्मा नै पानी बिच करना ते फिर उसी नमक ते तेल ते नमक पानी सब कुछ मिक्स ते एह् जेल्लै बनाई ते एह् जिसलै सारें आस्तै बड़ा ई डिफिकल्ट होंदा ऐ खाना बनाने दे बिच ते कन्नै यूट्यूब पर बी इन्ना पता निं चलदा क्योंकि यूट्यूब पर अज्जकल बड़ा गै चलै दा नमीं नमीं टेक्नोलॉज़ी आई दी नमीं नमीं चीज़ां आई दियां मतलब ते नेईं पता लगदा की नमीं नमीं गल्ल की ते बड़ा दस्सदे ओह् बड़े मसालै पाइयै दस्सदे ओह ते सिंपल खाना पसंद औंदा ऐ ते हून लेकिन अपने मतलब कि अपने कोला दसदे न पर ओह् समझ निं आंदा ते जेल्लै पेई जंदे ते ओह् बड़ा किश बनांदे होइये ते मम्मा नै दस्सेआ कि इंया बनाना इंया नेईं ते मम्मा कोला पुच्छी पुच्छी बनाना ते ओह्दी बजह कन्नै केह् की स्हानू जेह्ड़ा पता लग्गी गेआ की कुक इन्ना करदे खाना बनाना ते जेह्ड़ा मतलब फर्स्ट टाईम बनांदे ओह् बड़ा डिफिकल्ट होंदा ते दई बारी उसी पता लग्गी जंदा की इन्ना नमक पाना इन्ना ते इन्नी मर्च पानी सबकुछ पता लग्गी जंदा की किन्ना पानी पाना क्योंकि फर्स्ट टाईम बनांदे ते ओह्दे आस्तै बड़ा डिफिकल्ट होई जंदा खाना बनाना ते एह्दा